म्हज्या घरांत हांव म्हजो घोव म्हजो मांव देर आनी म्हजी दोन भुरग्यां रावतात सो जेवण करता आसतना म्हाका म्हज्या सगळ्या मेम्बरांची घरांत आशिल्ल्यां सगळ्या मेम्बरांची रूच सांबाळून जेवण करचें पडटा म्हज्या घोवाक देराक आनी मांवाक ट्रेडिशनल पध्दतीचे जेवण आवडटा आनी म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक जें आत्ताचे मॉर्डन जें रेसिपी आसतात त्यो आवडटा सो सगळ्यांची रूच सांबाळूनच म्हाका जेवण करचे पडटा आता एक एग्जाम्पल हांव जर तवसळी करपाचें आसत जाल्यार तांकां मांवाक घोवाक आनी देराक पयलीच्या पध्दतीची जी ट्रेडिशनल तवसळी आसा तशींच करून दिता आणी थोडेशें पीठ सायडीन काडून आमचे खातीर ताजेच थालीपीठ करता वयल्यान तूप घालून ते दिता सो म्हजी भुरगीय खातां हांवूय खातां आनी तेय तशेंत तरेचे खाता पूण फक्त रेसिपी वेगळी आसता आनी दुसरें म्हणल्यार चिकनाच्या बाबतींत घेतलें जाल्यार म्हज्या घोवाक देराक आनीक मांवाक ट्रेडीशनल जे आमची शागोती आसा चिकनाची ती आवडटा सो तांचें खातीर म्हाका शागोतीय करची पडटा आनी आमच्या खातीर एक तर चिली नाजाल्यार चिकन सुक्का करचे पडटा सो सगळ्यांचें रूच सांबाळूनच जेवण रांदचे पडटा